तशें पळोवंक गेल्यार नोर्त आनी सावत हेंच्या कल्चरान खूब डिफरंसीस आसात फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडियन आमी पळय पळयची जाल्यार तेंची भाशा आनी सावत इंडियनाच्यो ज्यो भाशा हांजून भाशान व्हडलो फरक आसा खुबश्यो भाशेस हांगा मेन हिंदी आसा नॉर्थ इंडियन पण तशें पळोवंक गेल्यार आनी खुबश्यो भाशा आसात जशे पंजाबी आसा भोजपुरी आसा ह्यो खुबश्यो भाशा आनी लोक उलयतात पूण सावथानूय पळोवंक गेल्यार मलया तेलुगू त तामील कन्नडा ह्यो सगळी भाशा आसात तशें पळोवंक गेल्यार तांच्या जेवणाचेरूय फरक आसता आतां फॉर एग्जाम्पल नॉर्थानूय पयशी जाल्यार थंय खावपाची पद्दत ती खावपाची तेंचे संवय वेगळी आसा आनी सावथान तशे वेगळी आसा दुसरें क्लायमेट पळोवपाकूय गेल्यार क्लायमेटानूय खूब फरक आसा तशें रेन सैन लोकाचे कल्चर्स हातून परंपरा वेगळे वेगळे हे आसात तेवूय तातून खुबशे डिफरंसीस आसा वेदरी म्हणत जाल्यार कश्मीराक तुमी पळोवंक शकता कश्मीराक स्नोव पडटा स्नोवय आसा व्हायले सावथान गर्मी आसा आनी पावसूय कोंकण बेल्ट आनी हें धरलें जाल्यार तेवूय आसा लिट्रसी पळोवपाक गेल्यार सावथान तूं पळोवंक गेल्यार लिट्रसी लेवल मातशें हाय आसा कंपेर्ड टू नोर्त बाकीच्या हितून जशे क्लोथ म्हण अशे वेदर म्हण हातुनूय खुबसो फरक हांगा दिसता आतां नॉर्थ सायडीन तूं पळयत कुर्ता पजामा हे मेन जावं मेन तराचे हे आसतले वायज हांगा तूं सावत इंडियन वचत जाल्यार लुंगी आनी तेंचो जो वायट तामील स्पेशली जे तामील ड्रेस आसता तो हांगा वेगळो दिसता मेनशे हांगा उलयता आसतना आमी पळयता नॉर्थ इंडियन चडशे लोक हिंदी ही तेंची भाशा हे करता पूण सावत इंडियन तूं गेलो जाल्यार तुका मेन ती हें मेळना तूं हांगा हिंदी ही इज अ वेर उलयता अशे लोक रेर उलोवपी मेळटले लोक बाकीचे भाशे हांगा जशे तामील आसा तेलगू आसा कन्नडा आसा ह्या भाशेनूच तांचे मेन हे कार्य क्रार्य जे आसता ते चलता कपड्याचे सेंस म्हणत जाल्यार सुद्दां हांगा खुबशे फरक आमकां दिसता बायलांचे जावं ड्रेसींग सेन्स जे आसा तातून खूब जे आसा म्हणजे आतां तूं कल्चर्स म्हणत कल्चरान हितून लग्न कार्य म्हणत ते हांगा तुमकां लग्न कार्या ही सिस्टमॅटीक वेगळे तरांची ही दिसतली म्हणजे सावथ इंडियन जे आमी पळयता ते एक वेगळे तरांचे कल्चर हे भशेन दिसता आनी ते नॉत अशे नॉर्थान वसत ती कल्चर तेंची पूर्णता वेगळी आसा